जी सर हमारे यहाँ गाज़ीपुर में भी हॉस्पिटल है समुदाय हॉस्पिटल वहाँ भी अच्छी व्यवस्था मिलती है हमलोगों को नन्दगंज में वहाँ भी समुदाय हॉस्पिटल है वहाँ भी अच्छे डॉक्टर बैठते हैं अच्छी नर्स बैठती हैं बनारस मैं जैसे हुआ कि बनारस में हॉस्पिटल है वहाँ भी इलाज़ अच्छा होता है वहाँ भी डॉक्टर अच्छे बैठते हैं अच्छा देखते हैं जैसे कि हमारे संजय डॉक्टर साहब हैं बनारस में वह भी अच्छा इलाज़ करते हैं अच्छी सुविधा वहाँ भी मिलती है गाज़ीपुर में भी अच्छी सुविधा अच्छे डॉक्टर अच्छे सिस्टम से दवा मिलती है हमलोगों को वहाँ पर दवा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है नर्स भी अच्छी वहाँ पर देखती हैं प्राइवेट में भी लोग हैं लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाती है जितना हमलोग को सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा मिल जाती है वहाँ पर अच्छे डॉक्टर भी बैठते हैं अच्छे ढंग से हमलोग को देखते हैं अच्छी ढंग से दवा मिलती है अच्छे ढंग से हमलोग का उपचार होता है जैसे कि दवा में कोई दिक्कत नहीं रहने में भी कोई दिक्कत नहीं सरकारी हॉस्पिटल में मरीज़ों को नाश्ता भी मिलता है दवा भी फ्री की मिलती है इसके बाद वहाँ पर अच्छी नर्स भी हैं टाइम टाइम से उन लोग को हम देखते हैं वह हमलोग को अच्छी सुविधा वहाँ हमलोग को मिलती है वहाँ पर बनारस में जैसे हुआ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वहाँ पर भी अच्छी सुविधा अच्छे डॉक्टर अच्छी सोच वाले डॉक्टर जो कि अच्छा इलाज़ करते हैं समझदारी से मरीज़ को कैसे रखना है क्या करना है कैसे मरीज़ को देखना चाहिए हर सुविधा वहाँ पर मिलती है बनारस में ट्रॉमा सेन्टर जो है वहाँ पर ट्रॉमा सेन्टर में बनारस ट्रॉमा सेन्टर में डॉक्टर साहब अच्छे हैं एक से एक डॉक्टर हैं बनारस ट्रो बनारस ट्रॉमा सेन्टर में अच्छा इलाज़ होता है अच्छी दवा मिलती है अच्छी फैसिलिटी मिलती है वहाँ से अच्छे ढंग से हर चीज़ वहाँ पर सुविधा होती है गाज़ीपुर में भी ट्रॉमा सेन्टर हमलोग का है वहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर हैं अच्छी नर्स हैं अच्छी व्यवस्था है अच्छी दवा मिलती है जैसे कि हमलोग तुरन्त पहुँचते हैं इमरजेन्सी में तुरन्त गाज़ीपुर में इलाज़ होता है इमरजेन्सी में जहाँ हम पहुँचे मरीज़ को लेकर वहाँ तुरन्त इलाज़ शुरू हो जाता है डॉक्टर लोग दौड़ते हैं मरीज़ को देखते हैं नर्सें दौड़ती हैं हर चीज़ की वहाँ व्यवस्था खाने पीने के लिए मरीज़ की व्यवस्था मरीज़ को वहाँ कोई भी चीज़ की दिक्कत महसूस नहीं मिलती है कि मरीज़ बोले कि हमको यह चीज़ नहीं मिली है यह चीज़ नहीं हुई ऐसी कोई बात नहीं है क्योकि वहाँ हर चीज़ हर सुविधा उपलब्ध है डॉक्टर लोग भी मरीज़ों के साथ रेस्पेक्ट देते हैं डॉक्टर भी मरीज़ों को अच्छे ढंग से देखते हैं नर्स भी अच्छे ढंग से मरीज़ को हर टाइम टाइम से दवा हुई जो भी चीज़ें हैं मरीज़ों को देना चाहिए नर्स लोग बहुत आराम से उन लोगों को देती हैं मरीज़ लोग को मरीज़ लोग को बहुत आराम से समझाती हैं वे लोग डॉक्टर लोग को कि आप ऐसे खाइए यह चीज़ खाइए यह व्यवस्था है यह परहेज़ करना चाहिए ऐसी ऐसी हर चीज़ें वे लोग बहुत अच्छे ढंग से हमलोग को समझाती हैं मरीज़ों को कि मरीज़ को ऐसे रखना चाहिए यह यह चीज़ नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर लोग जैसी सलाह देते हैं वैसे मरीज़ करते हैं तो डॉक्टर लोग बहुत अच्छे ढंग से अच्छी सुविधा के साथ वे लोग हमलोग को समझाकर मरीज़ों को बोलते हैं दवा ऐसे खानी चाहिए एक टाइम इस दवा एक टाइम इस दवा खाने में यह यह चीज़ परहेज़ करनी चाहिए यह यह चीज खाना चाहिए सभी बातें वे लोग समझाते हैं डॉक्टर जी लोग तो हमलोग के यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है डॉक्टर लोग के मामले में गाज़ीपुर में हुआ बनारस में हुआ नन्दगंज में हुआ बहुत सुटेबल व्यवस्था है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है